सुर्या ज्वेलर्स हांव एक्चुली तुमगेले रेगुलर कश्टमर ना न रिसेंटली हांवेन इयरींग्स केल्ली सो म्हाका आतां मातसो नेकलेस कोरपा जाय आसलो सो रेट कितू आहा आतां आं ओके आनी कितू दिसांनी येशें मेळटलो ओके आनी आनी कांय लेस बी जावपाना डिस्कावंट बी कांय मेळपाना ओके आनी हें बी आसतो तुकोडें न्हू पेटर्न बी आहाय न्हू ओके आनी कितू केरट आहा तुमगेले आय मीन ट्वेन्टी टू एटीन

ओके आनी तेचेर येशकोन सोगळ्यां इयरींग्स आनी मागीर रिंग तें बी सोगळें येतोलें न्हू ओके ओके ओके आनी आतां वाडपा बी आहा कांय आतां देवतोलें भांगार आं ओके आं ना पावसा दिसांनी देंवता बी म्हुणटाय न्हू तेका लागोन आं आं ओके ओके आनी एक टेन फिफ्टीन डेज अशें लागतले न्हू हय म्हाका आनी एक धा पंदरा दिसांनी अशें ओके मेळ्या देखून ओके बोरें आनीकूय जाय आहलो म्हाका पूण तें मागीर नेक्श्ट पयलीं नेकलेस कोरया आनी मागीर चोया ओके आं मागीर ओके ओके बोरें थेंक यू